हाँ जी ओला वाले भय्या बात कर रहे हैं क्या भाई मैं अभी अभी आप के यहाँ से कैब बुक की थी तो उस में मेरा मोबाइल और वॉलेट रह गया है तो मुझे उस का पता लगाना है तो कैसे पता चल सकता है कि वे कैब कौनसी है जिस में मैं अभी आया हूँ भाई साहब मेरा वॉलेट है उस में मेरे ज़रूरी काग़ज़ात हैं और मोबाइल है तो रह गया उस का पता लगाना है आप अपने ऐप से पिछले सवारी का पता लगाने के लिए बोल सकते हैं क्या कि पिछली सवारी अभी कुछ ओला से उतरी है क्या नंबर है उस का